फूलके खेती हस अथी खुरपीसॅं कोदारिसॅं तैआर करैया यऽ कोरैया तकर बाद ओहिमे पानि डालैया खाद डालैया ओकरा मेहनत करैया तखन फूल उपजाबैया फूल होइया ओनाहि बहुत खेतो खेती बारी फूलके बहुत मेहनत करय परैया बहुत मेहनत कए कऽ खेती होइया हरेक चीज़के